पंदरहीं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह सतरहां नवम्बर ॿ हज़ार यारहां पंजवीह डिसेम्बर ॿ हज़ार टे ॿारहां अप्रैल ॿ हज़ार अरड़हां ॿारहां फरवरी ॿ हज़ार ॿ